मैं संगीत का बहुत बड़ा शौकीन हूँ मुझे गाने का बहुत शौक़ है लेकिन वाद्ययंत्र की बात जब आती है तो मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं संगीत सीखूँ और जिस प्रकार से ढोलक है तबला है हारमोनियम है बांसुरी है इसको बजाना सीखूँ लेकिन अब मेरे साथ दिक़्क़त ये है कि मैं चाहते हुए भी अपना समय नहीं निकाल पाता और इन चीज़ों में बड़ा समय लगता है सीखने में लेकिन मेरी एक अंदर से बड़ी इच्छा है यदि हारमोनियम बजाना सीख कोई सिखाए मुझे तो मैं उसको बहुत दिल से सीखना चाहता हूँ क्योंकि वो जो है उसमें कईं फ़िल्मों में मैंने उसके जो हारमोनियम के जो संगीत सुना है या जब मैं किसी भजन मंडली में भजन सुनने के लिए जाता हूँ या हमारे यहाँ राम सत्ता वगैरह होती है उस समय जब वो हारमोनियम का जो प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि वाह क्या बजा रहा है ये एक मैंने फ़िल्म भी देखी थी उसमें भी देखा था एक नागिन का जो हारमोनियम पे जो बजाया था तो ऐसा दिल मतलब खिंच जाता है कि यार इसको अब हमको भी सीखना ही चाहिए हाँ मेरी बड़ी इच्छा है एक हारमोनियम है और एक बांसुरी की है ये ज़रूर दो चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में सीखना चाहता हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जीवन में शांति भी देती हैं और सुकून भी देती हैं जब हम अपने एकांत में बैठे हों तो इसका अगर हम वादन करेंगे तो वास्तव में अच्छा लगेगा और यदि किसी दोस्त के यारों के सामने कोई सभा में जब हम इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं तो एक हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है और ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे भी कुछ चीज़ ऐसी आती है कि लोग मेरी उस चीज़ के बारे में बड़ी तारीफ़ करते हैं वाह वाही करते हैं